बर' सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो जोनोम मोननाय एबा आसामनि मोनसे मानिजाथाव ट्राइब दा जोंहानो गावबा गाव मोनसे हारिमु एबा गावबागाव एसे मोसाखावरि बिदि दंखायो हिसाबै जोङो गावबा गावनि रावखौनो आरो गावबा गावनि हारिखौनो सिनायथि होनो थाखाय माखासे मोसानाय आरो दामनाय दुनाय आइजेंफोर जोंहानो दंखायो दा जोंनि गेजेराव जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा आरो गोबां रोखोमनि औवा एबा राइदों बिदिजों बानायनाय माखासे दामग्रा देग्रा दङ दा जोंनि गेजेराव आरो माखासे मोसानायफोर दङ बागुरुम्बा मोसानाय जायखौ जोङो बर'नि बर'नि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै आरो गासैबो रंजायो बिसोरनि बागुरुम्बा मोसानाया मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बर' हारिनि मान सन्माननि थाखाय मोनसे मानिजाथाव फोरबो दायो जोङो बे बागुरुम्बा मोसानायफोरखौ लानानैनो जोङो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय सिनाकि होनो थाखाय आवगायनो हायो दायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनियाव गोबां रोखोमनि फांसन आरो गोबां गोबां गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि आयदाफोर खुंनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो बैसागु बैसागुफ्राव बैसागुफ्राव गामियाव बिदा फंबाय बिबै बिबौ बोराय बेन्थ' गासैखौबो खुलुमस्राङो आरो हारिनि नामाव जोङो आर'नाइ बायदिसिना लानानै आर'नाइ लानानै जोङो गावजों गाव मान होलायो देरसिनफ्रा दुइसिनफोरखौ गियान होयो आरो उन्दैसिनफ्रा गिदिरसिनफोरखौ मान बावो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिमुआव बैसागु आरो बैसागुआ गोबां मोजां आरो गोबां मोजां मोजां आरो खामानि होबोगासिनो दङ दायो जोंनि बर' मानसिफ्रा हारिमुखौ मान खालामनो मान खालामनो इसे रोंबाय नाथाय एफाग्राबमानिबो रोङाखै मानो होननानै बुङोब्ला बर' जोंनि माखासे बर'फोरा नोगोर सोहोराव थानानै गावबा गावनि हारिमु आरो गावबा गावनि काल्चार बेखौनो बावगोमालांगासिनो दं गामसा गाननाय दखना गाननाय जोमग्रा बेफोरबायदिखौ खम नुनो मोन्दों आजिकालि वेस्टार्न कालचार जेरै लंपेन्ट सार्ट बेफोरबायदि गाननानै थानायखौसो बांसिन नुनो मोनो बेफोरबायदि थायोबा जोंनि काल्चाराव बिरात माबा मोनसे प्रब्लेम जायो दा बेनिखायनो जोङो गावबा गाव काल्चारखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों गावबा गावनो सांग्रां जानांगौ आरो गावबा गावनि हारिमुखौनो आंगो हारिमु साननानै जोङो खामानि मावलांनांगौ दा हारिमुवारि धोरोमफोरखौ फालिनो थाखाय हारसिंनो जोङो गावबा गावनि देरसिनफोरखौ आदा आयं आदै बेफोर बायदि होननायखौ जोङो दोनबाय थानांगोन आरो जोङो गावबा गावनि राव थुनलाइ बेफोर बायदिखौनो फोथांनानै लाखिनानै जों गोजौ जांख्लासिम दावखोलांनांगोन आंनि बुंनाया एसेनोसै